बीस पाँच लाख सात हजार एक लाख अट्ठाईस हजार अठहत्तर हजार तीन सौ तिरेसठ नब्बे हजार दो सौ दस एक लाख पाँच हजार सात सौ बीस